दानि जुगाव हाबा जाबाबो गोदोनि जुगाव हाबा जानाया हाथा सुनिसो खुरोमोन बाथौआव दाउजो मासे दाउला मासे हानानै अनला गुफुर सङोमोन बेखौनो हाथा सुनि खुरोमोन आरो हाबाया फिसासो जायोमोन गोदो ओमफ्राय आथमंगल थांबाबो गोदोना ओरैनो आलासि जानानै फैयोमोन बांद्राय गिदिर जायामोन दानि जुगाव हाबा जानाया बहाबा मन्दिराव जानोसै बहाबा न'खरावनो बाथौ हाबा जायो गिदिर गिदिर हाबा जायो आरो निमनथ्रन गिदिर गिदिर हरो हाबाया साननै सानथाम जालाय लायो दानि जुगनिआ आरो बिनि उनाव आरो हाबा जोबखांनानैबो दाना न'आव आथि मंगल थांनायावबो बिमा बिफाया बिदिनो बायदिसिना गद्रेस द्रास बायदिसिना सम्पति हरो उन्दुग्रा फालें बायदिसिना गद्रेस बायदिसिना हरो आरो दानि जुगाव सम्पतिखौबो गोदोना बिदि हरामोन दाना बिबायदि हराबानो जाया आरो बिदि आथमंगल जोबखांनायनि उनावबो आरो बिदिनो बिबाय दरसन जानांगौ जायो बिबाय दरसनावबो बिदिनो जाथि बंस' बयखौबो लानानै थांनांगौ हिनजाव फोरनिफ्राय थांग्रो नांगौ जाहैदों बिबाय दरसन जानायाबो जाहै खांनानै आरो दाना हौवानिफ्रायबो आरो हिनजावनि न'खराव लेंहर नांगौ जायो हौवानि न'खरनाबो जाथि बंस' गासिखौबो बयखौबो गामिनि सासे सानै मानसि साखि साबोद लालायनानै फैनांगौ जायो आलासिखौ जानो बिदिनो थांलायबाय आरो बिदिनो हाबायाथ' दानि जुगाव माबायोबा अनेख खामानि दङ दानि जुगाव जेबो हराबाबो आथमंगलफ्राव जेबो हराबाबो आरो हाबानि उनाव जेबो हराबाबो बायदिसिना बखि जायो आरो गोनांजों गैयिजों हाबा जाबाबो गैयिनि फिसाखौ लाबोबा बिदिनो जेबो हरनो हायाबा बायदिसिना बखियो बिहाव बिखुनजोफ्रा जेबो लाबोनो हायाखै मायाखै होन्नानै गलामनि फिसा होन्नानै बुङो ओमफ्राय बिदिनो सोरनिबा न'खराव मोजां मोजां मोनलायबाय सोरनिबा न'खराव गाज्रिखौबो मोनलांबाय बिदिनो हाबा जाबाबो माथो खालामनो बिदिनो बुंलाय लायनाय जायो सोरनिबा न'खरावबा जेबो होनला गोदोनि हाबा जानायफ्रा बांद्राय बिदिखौ लुबैयामोन आरो जेबो बुङामोन गोदो गोदायना ओरैनो आलासि जानानै ल' फैनो हायोमोन गोदोना बे बायदि आथमंगल जामाय दरसन गैयामोन आरो आलासि जानानै ओरैनो फैबाबो जायोमोन गोदोना जेबो हराबाबो जेबो नङामोन जेबो होनामोन दानियासो बायदिसिना सम्पति हरनांगौ लाबोनांगौ नङाबानो बिहाव बिखुनजोया गाज्रि मोनो बुङो बायदिसिना दावराव दावसिया जानानै फैयो आरो दानि जुगाव हाबा जाबाबो